ईंअं त महाराष्ट्र में जाम त्योहार थींदा आहिनि तंहिंमें सभिनि खां वॾो त्योहार आहे गनपति गनपति में यारहं ॾींअनि जी मौज जेके हूंदी आहे हू माण्हू ॿाहिरा खां अची करे बम्बई में ख़ासि ॾिसणु ईंदा आहिनि तंहिंखां पोइ कल्चर प्रोग्राम जेको गुड़ी पाड़वा थींदो आहे असां सिंधियुनि में चेटी चंड थींदो आहे हुननि में गुड़ी पाड़वा थींदो आहे हुनमें उहे जाम शोर जोर सां कंदा आहिनि स्पोट्स ईवेंट में त हिननि जो मेन स्पोट्स ईवेंट चवंदा आहिनि मगरि कंदा मेन स्पोट्स ईवेंट ठाहे करे हलाईंदा आहिनि